मां सुबुह जो सत खां अठ हिकु कलाकु योगा में वेंदी आहियां असांखे योगा जे क्लास में हिकु कलाक जो हिकु उहो थींदो आहे की जंहिंमे सूमर खां छंछरु ताईं छह ॾींहंनि जो योगा क्लास हूंदा आहिनि रोज़ु अलॻि अलॻि टाइप प्रकार जी योगा कराईंदा आहिनि जीअं सूमर जो असांखे सां योगा कराईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ मंगल जो वेंदा आहियूं त हुन ॾींहुं पावर योगा हूंदी आहे जंहिंमें असांखे सिट अप्स ऐं पुश अप्स वग़ैरह सभु कराइंदा आहिनि तंहिंखां पोइ ॿुधर जे ॾींहुं थींदी आहे हुन में मिक्स योगा कराईंदा आहिनि ऐं केॾीमहिल कपल योगा कराईंदा आहिनि विसिपत जे ॾींहुं बॉटल सां गॾु एक्सरसाइज़ कराईंदा आहिनि असांखे जीअं ॿ बॉटल खणी करे लीटर लीटर पाणी जी थींदी आहे उहो उन सां योगा कराईंदा आहिनि जुमें ॾींहुं वापसि असांखे पावर योगा कराईंदा आहिनि जंहिंमे उहो ई सिट अप्स अने ऐप्स कराइणा एॾी चङी तरह जी अलॻि अलॻि योगा थींदी आहे ऐं छंछरु ॾींहुं असांखे कराईंदा आहिनि ऐरोबिक्स बाक़ी हिन छह ॾींहंनि में विच में केॾीमहिल असांजा योगा जा दीदी आहिनि कुझु अलॻि अलॻि बि खणी ईंदा आहिनि हुन टाइम ते असांखे जीअं हॉट योगा थींदी आहे उहो बि कराईंदा आहिनि पर एरियल योगा असांजे हिते न थींदो आहे छोकी ओहिड़ी फैसेलिटी कोन्हे हा मां मोबाइल में ॾिसंदी आहियां सर्च कंदी आहियां यूट्यूब ते या कंहिं ते वरी ऐप्स ईंदी आहिनि मोबाइल में जंहिंमे पाण एरियल योगा सर्च करे ॾिसूं ॾिसी करे जाम इच्छा बि थींदी आहे करण जी की हा अहिड़ो पाण करे था सघूं या अहिड़ो पाण करिणो खपजे मजो बि ईंदो आहे ॾिसण में की ये कीअं कंदा हूंदा पर अहिड़ी फैसेलिटी आहे कोनि बट असांजे योगा क्लास में जेका कराइनि था उहो बि ॾाढो सुठो कराइनि था ऐं गॾु गॾु असांखे लाफिंग एक्सरसाइज़ बि कराईंदा आहिनि तंहिंखां पोइ योगा कराइण खां पोइ पंद्रहं मिंट जे पछाड़ी जा जेका पंद्रहं मिंट बचंदा आहिनि हुन पंद्रहं मिंट में असांखे प्राणायाम बि कराईंदा आहिनि प्राणायाम सां गॾु गॾु तव्हांखे रोज़ जे खाइण पीअण में तव्हांखे छा ध्यानु रखिणो आहे तव्हांखे कीअं रहिणो आहे हलण जी सुम्हण जे टाइम ते तव्हांखे कहिड़ी कहिड़ी एक्सरसाइज़ करे था सघो त तव्हांजे लाइ सुठी रहंदी आहे इहो सभु जाम शयूं सिखण जी बि मिलंदी आहे